गोवा टेक्नोलाॅजी ह्या विशयांत फुडें सरतां फास्ट हळू हळू बट फुडें सरता गोवा हें आमकां पळोवपाक मेळटा गोवा ट्युरीजम ह्या एपांत ह्या एपांतसून आमी जे ट्युरीश्ट येतात गोंया गोंयांत भोंवपाक ते टॅक्सी बूक करूंक शकता आनी वेगवेगळ्यो गोश्टी तेंकां करपाक मेळटात तशेंच गोंयचो जो स्टार्टप इकोसिस्टम आसा तातूंनसून आमकां खूब टेक्नोलाॅजी वापरून एप करपी स्टार्टप येयलां हातूंत गव्हरमेंट गोव्हरमेंटाचो सुद्दां खूब योगदान आसा तशेंच गव्हरमेंट टेक्नोलाॅजी ह्या क्षेत्रांत खूब खूब योगदान दिता